मीडिआवलासभ जे हइ मीडिआवला बहुत गलत सलत मीडिआ चलाबै छै बहुत गलत बहुत गलत चलाबै छै मीडिआवला हमरा आओरके पेपर देखै छिए पेपरपर बालबच्चा देखै छै पढ़ै छै मीडिआवला बहुत गलत सलत करै छै एन्ने बहुत खराब मीडिआ छै

आब तऽ बालबच्चाकेँ शादीशुदा करलिए करेलिए कर्ज बर्ज बहुत हो भै गेलै पाँच छओ लाख टका करजा भै गेलै कोइ एक पइसा दैवला नहि कर्जमे डुबल छिए बहुत कर्ज छै आमद नहि मजदूरी कतना मजदूरी करिके पँचटकिआ बिआज लै लैके काम करलिए बिआजवलासभ दौड़ै छै ओकरा कहाँसे पइसा लैके देबै शादीशुदा करलिए कोनो चीज होइ छै धड़ाकसना मीडिआ पहुँचि जाइ छै मीडिआमे लै जाके झूठ साँचमे छओ हजार सात हजार सबचीज सबचीजमे ठकै छै ठकि लै छै इसकुल बनाबऽ आँगनबाड़ी बनाबऽ सभकेँ सब धन्धा छोटा छोटा जातिके नोकरी सभकेँ नोकरी कहलक जे छोटा जाति छिए तकरा नोकरी छै ओ ओ छै तऽ ओकरा एतेक समूह द्वारा ओकरा बीस हजार टाका ओकरा तीस हजार टाका सभकेँ हमरा आओरके समभोक्ता समूहके सम्मत जुटलिए हमरा आओरके कोनोसे कोनो लाभ नहि कोनो चीजके लाभ नहि साफे कोनो चीजके लाभ नहि समूहमे जुटलिए यऽ कोनो चीज लाभ नहि छै वएह लाभ छै होइ छै पँचटकिआ बिआजपर पइसा दै छै लै छिए लेनदेन करै छिए बहुत बढ़िआँ छै पँचटकिआके ठीक छै फिर भी ई मे लेनदेन सही सलामत रखै छिए सब समूह हमरा आओरके ठीक ढङ्गसे चलाबै छिए कभी जरूरी लागि जाइ छै पँचटकिओ बिआजके लोन दै छै लोनोमे लोन ओहोमे बिआज लोकके दै छै बिआज लै छै खाली औरतसभकेँ दै छै लोन लोन तऽ बिहारके खै गेलै ओ खाली औरतसभकेँ दै छै औरतसभ लोन नहि चला पाबै छै कोइ भागि गेलै दिल्ली कोइ भागि गेलै कतहु कोइ कतहु हमरा घरमे किछु हुए कहीँ किछु फुसिकन्नो बातके लिए तुरन्त एन्ना ओन्नी करिके तुरन्त केस काज करिके तुरन्त ओहो समझै बुझै नहि छै किछुसे किछु बोलै छै तऽ सबकिछु भै जाइ छै